मोसौ दङ जोंनाव गोदोनिफ्रायनो फिसिबोबाय थायो दासिमबो दङ आरो बिदिनो दर'बबो होयो मोसौ हालुवाबो दं गायबो दङ हगार हरो एखनबा हाग्रायाव फिसा जाबाथाय बिदिनो हाग्रानिफ्राय हाग्राफ्रावबो जायो आरोना माब्लाबा माब्लाबा न'आवबो जायो जोथोन लानांगौ मोजां गोजां बोथोरब्ला जिगाब होनानै अर होनानै दुंखां होनांगौ राखां होनांगौ इसे फिसाखौ जाहोनांगौ जोथोन लानांगौ बेनो आरोना ओमफ्राय गाइखेर होयो गाइखेरखौ माब्लाबा देर लिटार होयो माब्लाबा एक लिटार होयो बिदिनो आरोना बेखौ फाननानै बिदिनो थाइसे थाइनै थाव संख्रिनि खरसा दिहुनो आरो बिदिनो इसे माबा जायो आरोना खस्थ'बो जायो होना हरनानै आरो नागिरनांगौ लाबोनांगौ खाफैनांगौ बिदिनो आरोना आरो दाउनि फारसे दाउ लायो दावखौबो आरो बाहा नागिरनानै खानानै होनांगौ आरोना बाहा खाना होनानै बेखौ बिदै दैहोनायनि मोजां खालामना होनांगौ नायबाय थानांगौ आरो दैखांबाबो बेखौ गनाय टाइमाव ना बेखौ नायफा नायफा नायनांगौ मानोना बे आरो

गफायनाय समाव जेनेबा फिसाफोरखौ गाथारो नालाय आरो खायफा सौना सौथाबनानै माबायो आरोना ओंखारनो हाया खायफा बेखौ बाख्लाफोरखौ बोखारनानै होनांगौ आरो आरामसे जिरख'नानै होनांगौ होनबा बे आराम ओंखारो आरो दाउसाया बेबायदिनो जोथोन लानांगौ जोथोनजोंसो मोनो आरो ओमफ्राय फिसा गोरलै जाखांनायनि उनाव दिहुननानै एंखुर होनांगौ दै होनांगौ आरामनो जोथोन लानांगौ खाबथानानै दोननांगौ साननैसो आरोना नङाबा हाग्रायाव एरजाबाथाय दाउखुमै बायो एमफौ एन्ला बानानै फिसाफोरा थैनो नागिरो ओमफ्राय बे समाव आरो बे दाउसा फिसाखौना थाव जानाय फुननांगौ थाव जानाय फुननानै बे सिख्लाइ गोजा गोजा अरो आरो बिसोरनाव बे सिख्लाइ गोजा गोजा अरनायखौ थाव जानायखौ आराम जिस्रियाव लानानै फुननानै होबाथाय बेयो हामो आरो खारो एम्फौआ बेबायदि आरो अमा फिसानि जोंथ' अमा फिसियो नालाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो एखनबा अमानो थास' हायो थास' रुयो आरो जौ मोन जौ संबाथाय जौनि अफ्रि खास्लाखौ होयो बिदिनो जोङो खस्थ' खालामनानै फिसियो आरो ओमफ्राय बिदिनो फिसा जाबा आरोना अमा बिमा खालामोबा आरोना बेखौ फिसाफोराथ' खोब दुस्थ' खालामो आरोना माबायाव नों गन्द्रा खालामनो हायाबाथाय जेखे मेखे थांनानै जाहैलाबायो उरहैला बायो बेयाव खोब मोजां नायनांगौ आरोना सोरनिबाफोर मुलिफोर मोनजाबोयोबा बेयाव थैयो फिसा गोरलै जानाय समावथ' जोथोन लानांगौ मानसिया नायफाबाय थानांगौ आरो बेनिफ्राय बेखौ अर दोननो हायोबा मोजां लांदां मानोना सियालफोर फैनो हाया जेबो अर थायोबा सियालबो फैयोना जोंनाथ' हाग्रा खाथि नालाय बेनिफ्राय बिदिनो अर दोननांगौ जोथोन लाबाय थानांगौ ओमफ्राय इसे देरबासो नाङा आरो अरबो बिदि आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जेनेबा बेफोरबायदि लायो आरोना थाइसे थाइनै बुथुमनो थाखाय बेखिनियानो आरो